हमर नजदीक से नैहरा अइ रामखौरा तऽ रामखौरा नैहरा अइ तऽ हम से छठिए होइत छै तऽ चलि गेलहुँ दिवालिए होइत छै तऽ चलि गेलहुँ कोनो काजे भेल तऽ चलि गेलहुँ कोनो काज भायके ओहिठुन होइत छनि तऽ ओहोमे कऽ एलहुँ कऽ धऽ अबैत छियै चारि गो भाय अइ एगारहगो भतीजा अइ तऽ ओहिठुन जाइत छी हम जाइत छी तऽ छठि पूजा करैत छी दिवाली करैत छी कोनो काज होइत छै दुर्गे पूजामे जाइत छी दुर्गे पूजाके ओहिठुन जाके देखैत छी सुनैत छी घूमैत छी टहलैत छी घूमि टहलिके ओहिठुमसँ अबैत छी तहन आब हम घर अबैत छी दूगो बाल बच्चा अइ ओहिठुन आबि जाइत छी तऽ नैहरा हमर बहुत मिथिलाधाम अइ नैहरा हमरा बहुत नीक अइ हमरा चारिगो भाय अइ भाय सब बहुत नीक अइ भाये सब देखैया सुनैया कनि हम दुःखमे बिमारीमे नीकमे बेजायमे कखनो किछु होइया ने तऽ हमर भाये ओहिठुन जाइत छी भाये बजबैया भाये लग चलि जाइत छी तऽ भाये दवाइ बीरो नीक बेजाय हमरा करा दैया चारिगो भाय अइ एगारहगो भतीजा अइ तब ओहिठुन जाइत छी तऽ हमरा घूमि फिरके ओहिठुनसँ हम अबैत छी दुर्गा पूजा काली पूजा सबमे हम जाइत छी अबैत छी तहन भाय सब हमरा से अथी करैया छठियो पूजा होइया दुर्गो पूजा होइया कालिओ पूजा होइया अहाँकेँ एहि सबमे हम जाइत छी सबमे जाइत छी कहिओ कोनो देशो विदेशो भाय सब कहैया जे फलना ठाम चलबऽ बौआ तऽ चलऽ तऽ भाय सबके द्वारा हम जा र जाइत छी घूमि टहलिकऽ अबैत छी घूमि टहलिकऽ अबैत छी भाय सब दऽ जाइया घरकऽ दऽ जाइया बजा लैया कोनो मेले ठेला होत छै तऽ भाय बजबैया जाइत छी कोनो काम होइत छै ओहिठुन तऽ कामो करऽ हम चलि जाइत छी कामो करैत छी कोनो काज होइत छै तऽ ओहिठुन बजबैया तऽ हम चलि जाइत छी हम देख सुनिके ओतऽसँ काज कऽ के तहन अबैत छी हम अथीमे नहि छी हम गौरवमे नहि छी टेढ़ नहि छी हमरा जहाँ जहाँ भाय कहैया जे फलना ठुन काज छै कऽ लीह हम कऽ लैत छी हम जाइत छी कऽ तऽ अबैत छी तहन हमरा से अहाँके से अथी छै तऽ नैहरे लऽ के हम नज नजदीकमे अइ तऽ नैहरे लऽ के हम उगैत छी डूबैत छी हमरा नैहरा नहि रहति तऽ हम तऽ मरि जइतहुँ चारि गो भाय अइ भाय सब बेटा एगो जुआन भऽ कऽ टूटि गेल जुआन भऽकऽ टूटि गेल तऽ हमरा भाये लऽ गेल भाये हमरा जीएलक भाये जीएलक जिआ कऽ हमरा ठाढ़ कऽ देने अइ भाये तहन भाये जे जे कहैत अइ ने सेहे हम करैत छी भायेके बात करैत छी तऽ ओहिठुम हमसब देखैत छी सुनैत छी जहने भाय कहैया तहन चलि जाइत छी चलि जाइत छी देखैत छी सुनैत छी ओतऽ सँ हम अबैत छी ककरो केओ नहि दुनियामे छै पट्टी पट्टीदार चारिगो पटिदारो अइ केकरो केओ नहि आर नहि देखि चाहैया आर नहि केओ देखऽ चाहैया पट्टियो पट्टीदार नहि सास माय मरि गेल सास माय नहि यऽ तऽ नहि अइ तऽ ओहो सब हमरा केओ नहि देखऽ चाहैया हम अपन ओतऽ रहैत छी भाये सब लड़का ताकि कऽ बेटीके बिआह कऽ देलक दूगो बेटी के बेटाके बिआह दान कऽ देलक तऽ भाये सब हमरा ई सब कयलक आ भाये सब लऽ कऽ हम छी जहाँ कहैया तहि हम जाइत छी अबैत छी जहि कहैया तहाँ जे फलना ठाँ जा काज होइत छै ओहिठुनी काज करी हँ तऽ दू पाइ के लेल तऽ केओ भगैया तऽ दू पाइ लऽ भाय हमरा जेना जेना कहैया तहिना तहिना हम करैत छी तहिना तहिना करैत छी हमरा कथु नहि अथी अइ चारा उजारा हम ओहिना जाइत छी काली पूजामे दुर्गा पूजामे छठि पूजामे अहाँके जेठमे अथी बरसाति होइत छै तऽ ओहोमे बजबैत छथि जाइत छी करऽ सओनमे मधुश्रावणी होइत छै नाग पञ्चमी होइत छै ओहोमे हम जाइत छी कथा कहनी होइत छै तऽ ओहोमे जाइत छी अथीमे चौरचनमे होइत छै चौरचनोमे कथा कहानी होइत छै तऽ ओहोमे हम चलि जाइत छी जहाँ जहाँ भाय कहैत छथि तहाँ तहाँ हम चलि जाइत छी नजदीक नजदीकमे भाय अइ हमरा जहाँ जहाँ भाय अइ नेता टाइपके हमरा जहाँ जहाँ कहैत छथि तहाँ तहाँ हम जाइत छी दिक्कम सिक्कम अपन दुःख कटैत छी तैयो दुःख कटैत छी भाय निर्णय हमरा कऽ दैया